स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए गए जो कि राज्य में बहुत से सुधार किए हैं और राज्य में बहुत सी योजनाएँ भी चलाईं गई हैं जिनमें से एक योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो कि भारत के सभी राज्यो में चलाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकें और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि योजनाओं के अंतर्गत प्राप्तकर्ताओं को निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कराई जाएंगी और इसके तहत लोगों को जितनी भी चिकित्सा की होने वाली जाँच दवाएँ ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा और जो सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध की जाएंगी और इसके बारे में इस योजना के बारे में एक और बात बताना चाहूँ कि भारत में गरीब और दलित जाति के लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें लोगों को मुफ़्त में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी और उनके स्वास्थ को बेहतर बनाने में सहायक होगा